بہار میں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں لوگ چڑیا گھر گھومنے جاتے ہیں چڑیا گھر گھومنے جاتے ہیں اور میزیم جاتے ہیں ندی کے کنارے جاتے ہیں دریا کے کنارے جاتے ہیں پلوں پر جاتے ہیں اور دیگر پارکوں میں اور دیگر عجائب گھروں میں لوگ گھومتے ہیں سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں یہاں کی آب و ہوا بہت اچھی ہے یہاں خاص کر کے یہاں لوگ ندی کے اعتبار سے بہار کو زیادہ جانتے ہیں اور ندی اور ندی نالے جھیلوں میں لوگ یہاں گھومنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں کی آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے ٹھنڈی ہے ہے اور یہاں کے عجائب گھر بھی بہت عمدہ ہے اور خاص کر کے یہاں جو لوگ دیگر ریاستوں سے دیگر جگہوں سے جو آتے ہیں وہ ندی اور نالے اور ندی کے کنارے گھومتے ہیں نہاتے ہیں اس میں اس کا ندی کا ٹھنڈ ہوا لیتے ہیں ٹھنڈ پانی کی میں موج مارتے ہیں تیرتے ہیں یہاں کا جو ہے ندی بہت مشہور ہے ہے اور لوگ اس میں نہانا دھونا اور شیر و تفریح ناؤ ناؤ کے ذریعے جو ہے کرتے رہتے ہیں ناؤ پر کھیلتے رہتے ہیں